हांव एक आट स्टुडंट सो म्हाका इंग्लीश हो म्हाजो मेजर सबजेक्ट आशिल्लो आनी इंग्लीश सब्जेक्टानूत म्हाका शिकप म्हटल्यार सगलें नोवेल्स प्ले प्लेज आसताले ड्रामास आसताले शॉट फिल्म्स आसताली पोएम्स आसताली सो म्हाका तेतूंतल्यानूच वाचनाची खूब आवड लागलेली आनी खंयी गेलें की म्हाका बुकां पयलीं ल्हान आसतनाच्यान म्हाका कसली कसली भुरग्यांची स्टोरी बुक्स घेवपाक आवडटाली तीच आवड आजुनी म्हाका आसा आनी हांव खंयीय लायब्रीन गेलें जाल्यार बुक्स घेतालें जाल्यार ऑनलायन ऑर्डर करतालें आतां अशें जालां की म्हजो एक फूल वॉर्ड ड्रॉवर म्हजो बुक्सांनीच भरलेलो आसा आनी म्हज्या कडेन अशे सामकें फेमस अशे म्हणटा तें जेन एर मागीर प्रेजडायज

सगल्यान आवडटो म्हणटा तो ए मॅन कॉल्ड ऊफ तो म्हाका खूब आवडटा तेतून खूब इनफोर्मेशन आसा लिटल वुमन तेतून आमकां सगलें बायलांचें बद्दल भितर सांगलां जें आमी जें आमकां खरें रियालिटी बायलां बद्दल किदें आसा ती केन्नाच खबर नाशिल्ली ती आमकांं तेतून मेळ्ळां मागीर गुलीवर ट्रेवल्स जें आमी ल्हान आसतनाच्यान फिफ्त स्टँडर टू टेन्त स्टँडर परेन इवन आमकां प्रायमरीक शिकयल्लें पण तेन्ना इतकें डिटेल नाशिल्लें किदें ताज्या बद्दल किदें ताज्या वांगडा घडटा तें जें आमकां कॉलेज टायमान आमकां सगलें सारकें सांगलां मागीर एक असो नोवेल आसा एज आय लाय डायींग म्हणून तो हॉरर फिल्म कशें हॉरर स्टोरी आसा जी रियल म्हणजे रियल लायफ सिच्युएशनाचेर बरयला मागीर द प्रेजडायज आसा ती द प्रेजेडायज आसा ती लव स्टोरी आसा आनी आनीक म्हजे कडेन द सायलंट पेशंस म्हणून आशिल्लें द बीग स्लीव हावज किपींग म्हणून आशिल्लें बेबी डे आवट हें हांवें फूल बूक वाचला इवन हांवें तो ती मुवी सुद्दां पळयला आनी अशे म्हज्या कडे बूक इतके आसा ते पळोवन आनी म्हजो तो वोरड्रोवर असो कलरफूल खूब भलेल्लो दिसता म्हणून म्हाका ताजो खूब गर्व आसा आणी आमगेर कोणीय येयत जाल्यार म्हाका त्यो बूक तांकां दिवन तांकां वाचूंक लावन तांकां तो बूक रिफर करप हें म्हाका खूब आवडटा आनी ह्याच गजालीचेर म्हाका खूब गर्व आसा